हैलो तुस दिक्खो बस्स जा दी ऐ सिद्ध गोरिया स्वांखै तुसें जाना ऐ किराया ओह् मता आक्खा दे ऐ जे तुसें जाना ते अस अपनी गड्डी करी लैन्ने आं एह् कल्ल जाना इनें कल्ल सबेरै ते आं जिस आं जे जाना होग तां मिगी पैह्लें सनायो भठोरू बनाने होग ते त्यारी रातीं करनी पौनी ऐ क्योंकि जियां जाना होग गड्डी कन्नै जाना होग अपनी गड्डी करनी होग जो बी करना होग मिगी पैह्लें सनायो आं ठीक ऐ जे तुसें बनाना होग मिगी ओह् बी मिगी सनायो ते जो किश बनाना होग ओह्बी मिगी सनायो आं आं ठीक नेईं नेईं कम्म ते तुस करदे रवेओ पूरा दिन की पैह्लें एह् सनाओ ना कि केह्दा ऐ बच्चे लैने तुसें जां नेईं लैने चलो चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ करी लैओ सलाह् ते सनायो